मेरा होम टाउन जयपुर में है और जयपुर में कई सारे पैलेस हैं जैसे आमेर का किला नारगढ़ पार्क जयगढ़ किला गढ़ गणेश मंदिर हवा महल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा आमेर में लगता है क्योंकि आमेर के आस पास जलमहल है कनक घाटी है अच्छा वहाँ पर ऊपर से विदेशी पर्यटक भी आते हैं तो उनसे मिलना जुलना होता है कई बार अलग अलग प्रकार की बातें भी होती हैं अलग कुछ सीखने को मिलता है दुसरे देशों के बारे में जानने भी मिलता है कि कहाँ क्या हो रहा है आमेर में माँ शीला देवी का मंदिर भी है मैं उनका भक्त हूँ तो उनको दर्शन भी हो जाते हैं पास में नारगढ़ पार्क है जयगढ़ का किला है तो वहाँ घूमना भी हो जाता है इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आमेर का किला ही है